ہیلو جی جی بتائیے جی سر بولیے اچھا ایک منٹ ٹھہر تو آپ سات لوگ ہیں ٹوٹل اچھا اچھا جی بالکل مل سکتی ہے آپ جب چاہیں جب کال کریں جب آپ کو ٹراویل ہماری ٹریول ایجینسی کا کام ہی ہے ٹھیک ہے سر تو آپ کو مل سکتی ہے سر جی بولیے اور بتائیے اچھا ٹھیک ہے تو آپ اچھا جی مل جائے گی بالکل مل جائے گی آپ کو تو آپ لوگ سیون لوگ ہیں تو آپ کو سیون سیٹ چاہیے ہوں گی نا کار اچھا سات لوگ ہیں جی سر مل جائے گی اور اور بتائیے جی بالکل ٹائم پہ پہنچ جائے گی اور اس کے علاوہ سات لوگ ہیں آپ کو وارانسی بھی جانا ہے اور جی اچھا اچھا تو کرایہ آپ کا دیکھیے ویسے تو ایک بندے کا ہزار روپے ہے تو آپ لوگ سات لوگ ہیں تو یہ آپ کا سیون تھاؤزینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ ڈسکاؤنٹ جی ڈسکاؤنٹ سر چلیے اگر آپ اتنا کہتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ ہم کر دیتے ہیں فی الحال لیکن اتنا کوئی کرے گا نہیں کیوں کہ ہمیں تھوڑا سا کم لگا رہے ہیں ویسے بھی تو آپ کو سکس تھاؤزینڈ پڑ جائے گا سیون لوگ کے سکس تھاؤزینڈ روپیز ہو جائیں گے آپ کے ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ ہم نہیں کر سکتے کیوں کہ ہم نے بہت کم کر دیے اپنے حساب سے تو اگر آپ کو سہی لگے یہ روپیز جی بالکل آپ جس سمے چاہیے اس سمے آپ کو کار مل جائے گی ہمارے پاس کافی الگ الگ کاریں ہیں فائیو سیٹ ہے سیون سیٹ ہے جو جس پرکار کی آپ کو کار چاہیے وہ آپ بتا دیجیے ہم اس پرکار کی کار آپ کو بھیج دیں گے اسی سمے پہ جی اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک سر سمے بتا دیجیے کون سا سمے رہے گا تین دن بعد دس بجے کا سمے ٹھیک ہے سر آپ کو کار بھیج دی جائے گی دس بجے کے سمے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک